हेलौ ओइ ओनोथां बे गथ'फोर स्कुलाव एडमिसन लानायनि सोमोन्दै सोंहरनो नागेरदां नोंथांनाव मानि प्राइभेट प्राइभेट स्कुलाव हगारनो सानदों नालाय गथ' गथायफोरखौ दा नोंथाङाथ' सिगाङावनो फोरोंखांनाय नङा होमबा गथ'फोरखौ दा माब्रै माब्रै बबे स्कुलाव होंगारबा मोजां जागोन बेखौ नोंथांनाव एसे साजिसन लानो औ नंगौ नोंथां औ

नंगौ नामा

औ औ

नोंथांनि बादिबा बर'आव सोनायानो गाहाम आरो होमबा औ मानि आं इंलिस औ औ

नंगौना औ औ नंगौ नंगौ आटसा दे बिदिबा नोंथां होन्नाय बाय दिखौनो मावसै नामा आंबो खालािनि बर' मेडियामावनो होंगारसै नामा

औ औ आटसा आटसा आटसा दे बे मोन्नैनि गेजेराव मोनसे होंगारसै बिदिबा नोंथां ना मा होनो दे बबेबा दे होमबा ओनथां